جی ہاں میڈیا بعض اوقات دیہی علاقوں کے مسائل کو نظر انداز کرتا ہے خاص طور پر تعلیم اور صحت کے شعبے میں کم توجہ دی جاتی ہے روزگار کے مواقع اور افراشٹر چر کے مسائل اکثر خبروں میں نہیں آیا دیہی علاقوں میں پانی بجلی اور صفائی کا مسئلہ نمایاں نہیں ہوتا اکثر سیاسی خبریں اور شہر کے مسائل ہی خبروں میں زیادہ آتے ہیں اور کسانوں کے مشکلات میں میڈیا بھی میڈیا میں کم دکھائی جاتی ہیں خواتین اور بچوں کے حقوق کے مسائل بھی اکثر پوشیدہ رہتے ہیں دیہی علاقوں میں غربت اور مہنگائی جیسے مسائل نما مسائل نمایاں نہیں ہوتے ہیں میڈیا عموماً شہروں کے مسائل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے ماحولیاتی مسائل جیسے پانی کی قلت قلت بھی کم ہی نمایاں ہوتے ہیں دیہی علاقوں کے نوجوانوں کے مسائل کو نظرانداز کیا گیا جاتا ہے میڈیا کو چاہیے دیہی مسائل کو ابھی احمد اہمیت دے